ہینڈی کیپ بچوں کے لیے ہمارے سماج میں بہت سی چیزیں کی گئی ہیں بہت سی صلاحیتوں کے بعد ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تعلیم بھی دی جا رہی ہے ٹیچرس کو یہ ضروری ہے کہ ان بچوں کو اسپیشل اسپیشل ہیلپ کی جائے تاکہ وہ بچے بھی عام بچوں کی طرح ہی بہتر تعلیم لے پائیں اور ایک جیسی تعلیم لے پائیں ان کو الگ نہ سمجھا جائے ان کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کیا جائے جیسا اور بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے ہمارے سوسائٹی میں لوگوں کا نظریہ بھی بدلنا بہت زیادہ ضروری ہے جس سے ان معذور بچوں کو معذور ہونے کا کبھی بھی ایسا ایسا فیل نہ ہو ایسا محسوس نہ ہو کہ وہ بھی معذور ہیں نابینا نابینا یا بہرے بچوں کے لیے بھی الگ سے کلاسز ہونی چاہیے تاکہ وہ بھی اپنی تعلیم کو اور بہتر کر سکیں اور ہماری سوسائٹی میں اور بہتر طریقے سے پارٹیسپیٹ کر سکیں اور چیزوں میں آ سکیں آگے بڑھ سکیں